हेलो हेलो हम महिषीसँ इति प्रियंवदा बाजै छी हाँ हम भोरमे ऑडर केलहुँ रहै हाँ तऽ हमरा अचानक कैन्सिल करऽ पड़ल ओकरा हमर घरमे जे छै ने खाना बनि गेलै रहै तऽ हमरा अचानक ओकरा कैन्सिल करऽ पड़लै एकर याद नहि रहलै जे हम ऑडर केलिए रहै तेँ हम हम चाहै छी जे ऑडर कैन्सिल करैलए हम अहाँसँ क्षमा माँगै छी अहाँ हमरा रिफण्ड वापस कऽ दिअ जतेक भी ओहिमे रहै अहाँ अपन चार्ज लऽ सकै छी लेकिन पूरे पूरे नहि काटिऔ रिफण्ड दऽ दिऔ हाँ एहिलए हम क्षमा माँगै छी अहाँसँ हमरा अचानक करऽ पड़लै ई बात हमरा यादो नहि रहै जे हम भोरमे रिफण्ड केलिए हँ हँ भोरमे हँ हम महिषिएसँ बाजै छी हँ महिषिएसँ महिषी सहरसा हँ हमर रिफण्ड अहाँ घुरा दिअ जतेक भी रहै हँ ओ हमरा याद नहि रहलै ईलए हम अहाँसँ माफी माँगै छी नहि तऽ हम हम हमरा पता रहितिए जे हम सुबहमे केलिए रहै तऽ हम खाना नहि बनेतिए लेकिन हम बना लेलिए तऽ हम हमरा ई ऑडर नहि चाही आइखनी अगिला बेरसँ हम पक्का ई कोशिश करब जे अगिला बेरसँ ई गलती नहि होइ अहाँ अपन रिफण्ड हमर रिफण्ड घुरा दिअ अहाँ अपन चार्ज काटि लिअ जे हम गरीब आदमी छिए तऽ जतेक चार्ज काटिकऽ पइसा होइए कमसँ कम हमरा ओहो भेज दिअ पूरा नहि लिऔ हम मिडिल किलास फैमिलीसँ बिलॉङ्ग करै छिए ताहि दुआरेसँ हम चाहै छी जे अहाँ हमर रिफण्ड वापस करबा दिअ